وعلیکم السّلام جی میں پرنسپل میم بات کر رہی ہوں اچھا اوکے بتائیں آپ اپنا مسئلہ مجھے کیا میں آپ کی کلاس ٹیچر کا نام جان سکتی ہوں اچھا ٹھیک ہے میں پہچان گئی لیکن بیٹا آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرانسفر سرٹیفکٹ کے لیے سب سے پہلے ایک فارم بھرا جاتا ہے پھر اُس میں اپنی آئی ڈی اور ایڈمیشن کارڈ لگایا جاتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے وہ فل کرنا ہوگا تو آپ کل آئیے اور ایپلیکیشن اور فارم وغیرہ فل کیجیے فارمیلٹی پھر آپ کو دو دِن میں ٹرانسفر سرٹیفکٹ آپ کا مل جائے گا ٹھیک ہے آ ویسے اتنی جلدی ہوتا تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ایمرجینسی ہے تو آپ آج ہی آ کر اپنا فارمیلٹیز کر کے ٹرانسفر سرٹیفکٹ لے سکتی ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کالج کے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں اور آپ خوب ترقی کیجیے ٹھیک ہے شُکریہ اللہ حافظ